हेलो मैम जी मैं फिलपोरा रेस्टोरेंट से बात कर रही हूँ जी जी जी बोलिए आपको क्या मंगवाना है खाने में मैम हमारे पास तो हर वेरैटी का फूड मिल जाता है आप बताइए आपको जो भी चाहिए वो हम तुरंत गर्म बना कर आपको देते हैं हमारा रेस्टोरेंट में ताज़ा और हैजिनीक खाना मिलता है आप मुझे औडर दे दीजिए मैं औडर लिख के कुक को बता दूँगी वो तुरंत खाना बना लेंगे आप मुझे क्या बताएंगे आपको क्या मंगवाना है मैं एक मिनट एक मिनट मैं मैं लिखती जाती हूँ पालक पनीर और

हाँ हाँ और हाँ हाँ पापड़ और सैलेड अच्छा मैम हमारे यहाँ आप मीठे में कुछ मंगवाना चाहेंगी मैम हमारे यहाँ मीठे में गुलाब जामुन मिलेंगे रसगुल्ला मिलेगा रबड़ी मिलेगी आपको क्या मंगवाना है मैम आइस क्रीम मिल जाएगी तो मैम आप बता दीजिए क्या मंगवाना है हमारे यहाँ जो रसगुल्ला है वो थोड़ा बेंगोली इस्टैल में बनाया जाता है इस लिए हमारे यहाँ कि रेस्क रसगुल्ले कि ज़्यादा डिमांड है आप रसगुल्ला मंगवाना चाहेंगी ठीक है तो मैम आप बता दीजिए कि आपका आपका ये औडर कहाँ पर भेजना है बोल दीजिए लिखती हूँ

ठीक है ठीक है मैम

ठीक है मैम कॉल करने के लिए धन्यवाद एक घंटे के अंदर आपके यहाँ खाना पार्सल हो जाएगा